हा जय झूलेलाल हां जी हा हा हा हा अच्छा अच्छा हां जी अच्छा सभिनी खां पैंरी त घरु जी गरम गरम पाणी पीओ ता सूप वग़ैरह थोड़ो गरम पीओ छो मौसम बि बदलिजो आ ऐं गरमी बी थोड़ी वधी वई आ अ ॾिआरी हाणे वई आ ऐं फटाका वग़ैरह थोड़ो प्रदूशण वातावरण मे वधीक तो लॻे त इओ थोड़ो मौसम बि सई थी बीहंदो हाणे वरी थदि जो मौसम तो अचे त अॻोपो वधीक दिक्क्त न थे त तहां हिकु दफ़ो थोड़ो बी पी वग़ैरह त डेली पेंजी चैक करायो नकु वग़ैरह डेली साफ़ कयो थोड़ो बांफ़ वग़ैरह खणो गरम पाणीअ सां ऐं गरम पाणी पीअण जी कोशिशि कयो तुलसी ड्रोप वग़ैरह विझी करे जेतिरो थे खीर बि हल्दीअ वारो पीओ ऐं जेतिरो थे खुले वातावरण थे जिते घाहु हुजे वण हुजनि हुन जॻहि ते वेई थोड़ो प्राणायम करण जी कोशिशि कयो हा जी हा जी अऊं हील स्टेशन थी सघे त घुमी अचो पंज छह ॾींअं थोड़ो अञा रिलैक्स थी वेंदो वियो भला वियो मां चैक कयांव तांखे कीअं तव लॻे तहांजो लंग्स वग़ैरह अच्छा हा डीप ब्रिथींग खणो अञा थोड़ो डीप हिकु दफ़ो अञा तहांखे हीअं हिकदमु ओके तो लॻे लंग्स वग़ैरह त हिकदमु तहां जा ओके ता लॻनि बसि तां त थोड़ो रिलैक्स कयो थोड़ो वणनि जे आस पास वियो अऊं घर जे आस पास जीअं प्रदूषण वधीक हुजे त थोरो दरियूं दर थोड़ा बंदि रखो एसीअ जो बि घटि इस्तेमालु कयो थी सघे थोड़ो ॿाहिरि निकिरि करे इन खां हील स्टेशन या कुछ घुमी अचो उओ सुठो तव बाक़ी दवा जी जरूरत हेतिरी नथी लॻे बाक़ी घरु बाफ़ वठो हा न न ॾिसो न तां जेतिरो थी सघे जल्दी थोड़ो घुमी अचो पो वरी पुठियां वरी सर्दीनि जो मौसम तो चालू थेव त अॻोपो दिक्क्त लॻंदव बाक़ी तहां हिकदमु ओके आयो कोई दिक्क्त कोने हा हा हा ओके ओके